मिगी जे कोई आक्खै भला डजैन भला कोई भला सूट सीना ऐ ते में इयो आखनी आं कि एह् सूट किस स्हाब दा भला सीते दा जां डजैन पाने असें ते फिर में कुसै लाए दा जे दिक्खां ते में फ्ही दिक्खां सोचनी कि में एह् घर आनियै सूट सीना ऐ एह् में कटिंग करनी ऐ फिर में ओह् ही सूट जेह्ड़ा घर आनियै कटिंग करनी जे मिगी नेईं फिर में जेह्ड़े मेरे कस्टमर मेरे कोल आंदे ऐ सूट सीने गी फिर में उ'नेंगी आखनी में अपने डजैन ओह् मिगी आखदे भला एहकड़े डिजाइन दा असें सूट सानूं बनाई देओ ते फिर में अपने डजैन मिगी नेईं पता लगदा ते फिर में अपने डिजाइन दस्सनी होन्नी ते में आखनी होन्नी कि एह् डजैन में अपने सूट सीती दे ते एह् दिक्खो बड़ा शैल ऐ जे उ'नेंगी पसंद आई जान ते ठीक ऐ ते जे उ'नेंगी पसंद नेईं आन ते फिर में ओह् ही डिजाइन पाने जेह्ड़े ओह् दस्सदे मिगी फिर में केह् करनी उ'नेंगी ओह्कड़े डिजाइन पान्नी फिर जे मिगी ओह् डिजाइन दा नेईं बी पता लग्गे ते फिर में आनलाइन दिक्खी लैन्नी उ'नेंगी कि किस स्हाब दा उ'नें बनाए दा ऐ फिर में फिर ओह् पसंद करदे ऐ कि ठीक ऐ डिजाइन फिर ओह् मेरे कोल आंदे फिर में उ'नेंगी सूट सी दिन्नी होन्नी ओह् बड़ा पसंद करदे ऐ फिर ओह् ते जे मिगी नेईं फिर में ज्यादातर ते लोकें दिक्खनी होन्नी कि लोकें बड़े सोह्ने सोह्ने सूट सलवाए सेआए दे सीत सीते दे होंदे पाए दे होंदे फिर में केह् करनी आं कि उ'नेंगी दिक्खने घर आनियै कटिंग करनी होन्नी उं'दी कि उ'नें किस स्हाबै दा सीते दा ऐ फिर में कोहा बच्चे कपड़ा लेइयै कोहा बच्चे दा सूट सीनी कि एह् कटिंग ठीक ऐ मेरी होई दी फिर में दिक्खनी कि जेल्लै सूट सीनी फिर ओह् ही सूट उ'यै लेहा सनोंदा ऐ फिर में आखनी कि एह् हून ठीक सूट में अपना बी सीऽ सकनी ओह् फ्ही में जेल्लै अपना सीनी ऐ फिर ओह् बड़ा सुंदर लगदा मिगी फ्ही जेह्ड़े में ओह् सेआने आंदे कपड़े फ्ही में उ'नेंगी दस्सनी कि अगर एह् थुआनू पसंद ऐ सूट ते फ्ही तुस दस्सो ते में एह् हो इ'यै सूट थुआनू सी देगी इक डजैन दा फ्ही जेल्लै ओह् दिखदे डजैन फिर उ'नेंगी पसंद आई जंदा फिर आखदे ठीक ऐ पर थुआढ़ा डिजाइन बहुत शैल ऐ फिर ओह् उ'ऐ सूट पी पाई लैंदे फिर आखदे इ'यो डिजाइन पाओ ज्यादातर लोक इ'यै आखदे ऐ कि अपना डिजाइन अपने कोलूं गै लेई आह्न दे ते आखदे भला तुसें सी ओड़ो ते फिर में जिस डिजाइन दा कतीबन मिगी डिजाइन दा पता लग्गी जंदा ऐ भला किस स्हाब दा सीते जां डिजाइन पेदा ऐ जिस डिजाइन दा फ्ही नेईं पता लग्गे ओह् डिजाइन फिर में उ'नेंगी आनलाइन दिक्खियै फिर में ओह् पाई दिन्नी उ'नेंगी डिजाइन फिर फिर ओह् उठी आखदे कि ठीक ऐ कि एह् सूट साढ़ा शैल सींदी ऐ फिर ओह् पसंद करदे फिर ओह् आखदे कि में उसी होर कपड़े थुआनूं देई जाह्गे ते एह्कड़े एह्कड़े डिजाइन तुसें पाने ऐ ते फिर में आखनी कि ठीक ऐ जेह्ड़ा तुस देगे में उ'ऐ डिजाइन पाइयै थुआनूं देई ओड़गी फिर ज्यादा लोक पसंद डजैन करी लैंदे ऐ ते फिर में पाइयै ते देई ओड़नी उ'नेंगी ते इ'यो ऐ कि ज्यादातर ते आनलाइन ते में इन्ना पसंद करदी निं ऐ कि मिगी आनलाइन में अपने दमाग पर चलानी आं कि एह्दा डिजाइन इस स्हाब दा पेदा ऐ ते एह्दा डिजाइन इस स्हाब दा फिलहाल कोई नेईं बी पता लग्गे ते फिर में आनलाइन दिक्खी लैन्नी आं फिर आनलाइल दिक्खियै ते फिर मिगी पता लग्गी जंदा कि एह् थोह्ड़ा हारा डजैन मेरे कोला इत्थूं गल्ती होआ ही ते इ'यां ठीक करनी ऐ आनलाइन दा इन्ना फायदा कि में थोह्ड़ा दिक्खी लैन्नी आं उसी ते फिर ओह् आखदे कि ठीक ऐ हून होई गेआ भला थोह्ड़ा डजैन कम्पलीट फिर ओह् केह् करदे कि जेल्लै ओह् आंदे मेरे कोल सूट पसंद करदे पसंद करियै फ्ही अपना सूट लेई जंदे फिर होर देई जंदे मिगी कि तुसें शैल सीता ऐ सूट ते शैल पसंद आई जंदा उ'नेंगी ते सूट पसंद आई जंदा ऐ